मैंने मछली पकड़ना मेरे पापा जी के माध्यम से सिखा मैं बचपन में वैसे मछली पकड़ने नहीं जाता था आठ साल की उम्र के बाद मैंने मछली पकड़ने का सबसे आसान तरीका अपने बड़ों से सिखा जैसे ही जैसे कि किसी भी तालाब में मछली को पकड़ने के लिए सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में रखना पड़ता है कि कभी भी पानी में शांति से अपने कदम आराम आराम से जमा कर धीरे धीरे चलना पड़ता है फिर मछली के लिए ऐसा चारा फेंका जाता है जिससे मछली आसानी से आकर्षित हो जाए मछली को हमेशा कभी भी ध्यान में रखना चाहिए कि फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा और ऐसी कुछ बाइट्स वगैरह ली जाए जिससे कि मछली को पकड़ा जा सके मछली पकड़ना बहुत ही आसान होता है मैं बचपन में अपने हाथों से ही मछली पकड़ना सीख गया था मेरे पिता जी ने मुझे मछली को कभी भी हाथ न लगाने कि सलाह दी शांति से पानी में खड़े रहें और जाल के माध्यम से या फिर रस्सी के माध्यम से मछली को पकड़ना सिखाया मछली कभी भी आसानी से पकड़ी जा सकती है क्योंकि मछली कों आकर्षित करने के लिए मछली के ऊपर का हिस्सा ऐसा देखा जाता है ताकी मछली कभी भी आसानी से पकड़ी जा सके मछली को हमेशा शांति से पकड़ना चाहिए किसी भी प्रकार की आवाज़ शोरगुल से मछली भाग जाती है मछली को हमेशा सीधे हाथ से पकड़कर उसकी मुँह के तरफ ध्यान से पकड़ना चाहिए ताकी मछली हाथ से फिसल न जाए और मछली चिकनी होती है इसलिए मछली को हमेशा किसी भी हाँथ में दस्ताने पहन कर किसी अन्य चीज़ों के माध्यम से पकड़ें इस प्रकार से मछली को आसानी से पकड़ा जा सकता है